मेरे जीवन में मैं बचपन से और अभी तक का एक उदाहरण बताऊँगी टेक्नोलॉजी बदलाव में हम जब छोटे थे तो हमारे जमाने में जो सेल फोन है ना वो नहीं हुआ करते थे सिर्फ सबके घर में वो एक रेड लाइन लगा रहता था ऐसे घर में मोहल्ले में जैसे घर में है तो पूरे आस पड़ोस के लोग आएंगे और ऐसे बात करेंगे इस टाइप से तो ये जो सेल फोन में जो बदलाव आया है हमारे जीवन में तो ये बहुत ही अत्यधिक बदलाव आया है इस कारण से हमारे लिए बहुत ही ये हमारे जीवन को प्रभावित किया है वैसे देखा जाए तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ एक जरूरी था हमारे जीवन में लेकिन इसका सहीं तरीके से जब उपयोग करें तो ये बहुत अच्छा है और फिर इसका गलत तरीके से उपयोग करें तो अच्छा है पहले के समय में हम जैसे किसी रिश्तेदार या किसी अपने परिजनों के यहाँ पे अपने घर में कुछ हो रहे कार्यक्रमों को ले के जब सेल फोन नहीं था तो जा कर हम लोग उनको न्योता देते थे कि कल मेरे घर में पूजा है कथा है जो कल ये कार्यक्रम हैं तो आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि आज हमारे घर में सेल फोन हो जाने के कारण हम मिनट में फोन लाइक नंबर डायल करेंगे फोन लगा लेंगे अरे फलाने कल हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है टाइम पे पहुँच जाना तो इस तरीके से हमारे लिए ये अच्छा है लेकिन दूसरी और सोचा जाए तो आजकल के बच्चे जो हैं ज़्यादा ही सेल फोन के आदि हो गए हैं सुबह उठ नहीं कि फोन रात में सोने से पहले फोन तो ये इस तरीके से इसका एक गलत उपयोग भी हो रहा है जो हमारे लिए हानिकारक है